पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस ईस्वी छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास ईस्वी छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ छियानवे ईस्वी चौबीस जनवरी उन्नीस सौ सैंतालीस ईस्वी पच्चीस अगस्त उन्नीस सौ अड़तालीस ईस्वी